बाबाधाम जा हिए सु तब पहिने सुल्तानगञ्ज गेलहुँ सुल्तानगञ्जमे जल बोझलहुँ जल बोझिके तब पैदल बाबाधाम जा हिए पैदल बाबाधाम जाके फलाहारी गेलहुँ जहाँ तहाँ बैठलहुँ कमरिआ गेलहुँ जिलेबिआ गेलहुँ ओहिजाँ जाके फलहार कएलहुँ बैठलहुँ पूजापाठ कएलहुँ उठबैओ घड़ी कामौर पूजा कएलहुँ आओर धरैओ घड़ी कएलहुँ आओर ओकर बाद बोलबम बोलबम कएने गेलहुँ तकर बादमे जिले वहाँ बाबाधाम पहुँचलहुँ लाइनमे लगलहुँ पूजा कएलहुँ लाइनमे लागिके तब बाबा भीड़ मन्दिर गेलहुँ पूजाके जल ढारलहुँ जल ढारिके अगरबत्ती कपूर लैके सबकिछु लैके पूजा पाठ सबकिछु कएलहुँ हमरा गाममे बहुत सुन्दर अशोक धाम जा हिए अशोक धाम बाबा हथिन एगो अशोक धाम लक्खीसराय भिड़ रहथिन एगो अशोक धाम गेलहुँ पैदल ओहिजोँ बड़ी सुन्दर सुन्दर कहाँ अथ कथा अथी होबै हइ रामायण सबकिछु देखलहुँ सुनलहुँ बरात सजल बाबाके शिवरात्रिमे खूब सुन्दरसे बाजा ढोल सबकिछु आएल ओकर बादमे सबकिछु होबै हइ बाबा भोलाके बारात सजै हइ रङ्ग अबीर चॉकलेट सबकिछु उड़ैलक पुड़ैलक वहाँसे बाबाके बरात गेल बरात गेलाके बादमे फेन बरात घुरिके बारह बजे रातिके आबै हइ फेर एहिजाँ दुअरलग्गी होबै हइ दुअरलग्गी होके ओकर बाद गलसेकी होके ओकर बाद दान प्रदान दान लड़की होल ओकर बाद बाबाके शादी होल शादी होलाके बादमे फेर बाबाके सब विध विचार लाबा भुजि सबकिछु होबै हइ बिआह शादी बाबा भोलाके होबै हइ ओकर बाद दुरगा पूजा हमर गाममे होबै हइ बड़ी भारी दुरगा माता बनै हथिन दुरगा माता बनै हथिन नओ दिन पूजापाठ परसाद बँटल कन्या कुमारि जमल सबकिछु होल ऑर्केस्टा आएल झाँकी आएल सबकिछु देखहो सुनहो पुलिस रहै हइ सब काम होबै हइ सबकिछु करै हिए देखै हिए नओ दिन दुरगा पूजा ओकरामे रामायण होबैत रहल रामायण सुनलक गामके आदमी कुले सबकिछु होबैत रहल